म्हज्या लायफांत पळोवपाक गेल्यार पॉझिटीव एक्सपिर्यन्स म्हाका भरपूर आयिल्ले आसात पूण ह्या पटीक्यूलर टॉपिका खातीर हांवें प्रिंटर ह्या प्रोडक्टाच्या बद्दल सांगपाक म्हाका खुशी भोगता तर प्रिंटरूच कित्याक तर तांणे म्हाका म्हज्या लाय म्हज्या आयुश्यांत भरपूर मदत केल्ली आसा मदत ताणें डायरेक्टली न्हय पूण इनडायरेक्टली कमांड हांवें दिल्ले पूण ते कमांड्स ताणें फुलफिल केले ह्या दृश्टीन म्हाका ताजी भरपूर मदत जाल्ली आसा पळोवपाक गेले जाल्यार प्रिंटर हो एक असोच प्रोडक्ट दिसता पूण ताजें म्हत्व भरपूर आसा कित्याक खंयची म्हायती जर तर दवरपाक आसा ती आमकां हार्ड कॉपीक हार्ड कॉपी म्हणल्यार पुस्तकी ज्ञानाच्यो सारक्यो कॉपीज आसप भरपूर मदतकारी आसता आनी त्यो वर्सांत वर्सां काळांत काळ टिकून आमीं दवरूंक शकतात तर प्रिंटर हो म्हज्या लायफांत बरोच उसरां आयलो म्हणल्यार हांव जेन्ना बी एस सी करतालो त्या टायमाचेर बी एस सी हांवें म्हजी बॉटनिंत केल्ली आनी म्हजो प्रोजेक्ट हांवें घेतिल्लो तो प्लांट डिजीसांचेर घेतिल्लो आनी प्लांट डिजीस करता आसतना आमकां तो प्रोजेक्ट जेन्ना सबमिर्ट करपाचो आशिल्लो तेन्ना ह्या प्रिंटराचेर हांवें त्यो प्रिंट्स काडिल्ल्यो तर त्यो कॉपिज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आशिल्ल्यो धा एक न्हय दोन न्हय तर धा आनी आनी त्या टायमाचेर म्हजी जी गायड आशिल्ली त्या गायडिन म्हाका म्हणले की ह्या वर्साचो जो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा तो इतको सुंदर जाल्लो बेस्ट रितीन तुमी मांडिल्लो आसा आनी विचारताली की हो प्रिंट्स तुमी खंय काडले तर हांवें तिका सांगलें की आमगेर एक प्रिंटर हाडिल्लो आसा आतां ह्या प्रिंटरा बद्दल हांव तुमकां सांगतां म्हाका प्रिंटरा बद्दल सांगचे पयलीं हांव तुमकां सांगतां तो कसो आयलो तर आमकां आमचे गोंयाक एक सायबरेज स्किम म्हूण आशिल्ली त्या टायमाचेर आजूनय आसूंक शकता पूण त्या टायमाचेर म्हाज्या टायमाचेर जेन्ना हांव बी एस सी करतालो त्या टायमाचेर आशिल्ली आनी जे पळय स्टूडंन्स आशिल्ले जे शिकतात तांकां कंप्यूटर दिताले आनी कंप्यूटर दिता आसतना तांकां कितें जालें म्हाका धा हजारा धा हजार रुपयांक म्हाका कंप्यूटर मेळ्ळो पूण गव्हर्नमँटान कितें केलें जें पळय बॅकवर्ड तालुके आशिल्ले तांकां तांच्यांनी सूट दिली पन्नास पर्संटाची आनी पन्नास पर्संट जेन्ना सूट दिली तेन्ना पांच हजार ते परत आयले तर बाबा म्हणपाक कितें लागलो तुज्या तें शिक्षणा खातीर आमीं ते पयशे घातिल्ले तर ते शिक्षणा खातीर उरूंक दी आनी तूं एक प्रिंटर घे आनी म्हाका ते घेवन मडगांव गेले आनी मडगांव वतकच आमीं लॅक्समार्क म्हाका आतां मॉडल याद येना पूण लॅक्समार्क कंपनिचो हो प्रिंटर आमीं घेवन घरा आयले तो प्रिंटर इंकजॅट ह्या तत्वाचेर काम करतालो इंकजॅट म्हणल्यार ते प्रिंट कॉलिटी बरे दिताले आनी हांवें तो घरा हाडलो घरा हाडटकच आमीं तो लायलो एक दोन म्हयनो तो असोच उरलो पूण दोन म्हयन्या नंतर म्हजें प्रोजेक्टाचें काम आशिल्लें आनी प्रोजेक्टाच्यो धा कॉपिज ताजेर काडल्यो म्हणल्यार अरावंड पांचशीं पांचश्यां वयर कॉपी आमीं त्या प्रिंटराच्या मदतीन काडल्यो आनी पांचशीं कॉपी काडटा आसतना शंबर कॉपी अशो आशिल्ल्यो ज्यो कलर्ड आशिल्ल्यो आनी कलर्ड काडटा आसतना आमीं पयलीं भायर गेल्ले दुसरे कडेन काडपाक थंय त्यो प्रिंट बऱ्यो आयल्यो ना म्हणून आमीं परत आयले आनी आमीं विचार केलो की बाबा आमीं कितें करपाचें म्हज्या फ्रँडसांनी म्हाका सांगलें आमीं ग्लॉसी म्हणून पेपर मेळटा ते हाडया आनी ताजेर एक तरी प्रिंट आवट काडून पळोवया आनी मागीर निर्णय करया की आमीं हांगा काडपाचें की आनी खंय काडपाचें मागीर ग्लॉसी पेपर हाडलो आमीं धा पेपर हाडिल्ले आनी ताजेर आमीं एकच कॉपी काडली पळयल्यार ती सुरेख सुंदर दिसताली आनी ताज्या नंतर आमीं ताजो प्रयोग आमगेल्या प्रोजेक्टाक केलो तो प्रोजेक्ट जालो ताज्या नंतर दोन वर्सां नंतर म्हाका मास्टर्स करपाचे आशिल्ले आनी दोन वर्सां भितर म्हाका एक प्रोजेक्ट सबमीट करपाक आसता तो प्रोजेक्ट आशिल्लो म्हजो एक्टिनो मार्शियेसाचेर आनी जेन्ना हांव युनिवर्सिटी आशिल्लो जेन्ना हांव पोस पोस्ट ग्रेजुएशन करतालो ह्या टायमाचेर त्या टायमाचेर हांवें हो प्रिंटर जो आशिल्लो तो म्हज्या हॉस्टेलांत व्हेल्लो हय हांव वसतीगृहांत रावतालो आनी वसतीगृहांत हांवें म्हजो प्रिंटर आनी म्हजो कंप्यूटर म्हज्या रुमांत व्हरून दवरलो आनी सांगपाचें म्हणल्यार फकत म्हाकाच ताजो उपयोग जालो ना पळोवपाक गेल्यार म्हज्या जे वांगडा म्हज्या बरोबर जो रुममेट आशिल्लो ताणें सुद्दां त्या प्रिंटर जावं त्या कंप्यूटराचो जावं भरपूर प्रयोग केल्लो आसा तशेंच न्हय म्हज्या सायडिंतल्यान म्हाका वळखुवपी जे थंय हॉस्टेलांत रांवताले ते सुद्दां येवन म्हाका संगताले अरे अर्जंट आसा तूं हाजी म्हाका एक कॉपी काडून दी तर मागीर हांव तांकां त्यो कॉपी बी काडून हांव दितालो अशेंच ह्या प्रिंटरान म्हाका एम एस सी टायमाचेर सुद्दां ताच्यो तीन कॉपी काडपाच्यो आशिल्ल्यो एक म्हज्या खातीर एक म्हज्या गायडा खातीर आनी एक एक्सटर्नल एग्जामिनरा खातीर त्यो सुद्दां प्रिंट आवट हांवें डेजिटेशनाच्यो म्हज्या त्या प्रिंटराचेर काडिल्ल्यो तर प्रिंटरच हांवें कित्याक घेतलो प्रिंटर ह्यांच खातीर घेतलो बिकोज प्रोजेक्ट म्हणल्यार कमीचे नासता आनी म्हजी आवड आसा रिसर्च आनी आनी रिसर्च ह्या फिल्डांत जेन्ना हांव कितें करतां त्या टायमाचेर म्हाका ह्या प्रिंटरान इतली मदत केल्ली आसा की सांगूंक नजो